حکم حکومت کی ویسے تو بہت ساری اسکیم ہیں لیکن ایک اسکیم جو دو ہزار سن دو ہزار نو میں جو نکلی ہے مڈ ڈے میل وہ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں اس لیے کیونکہ ان میں غریب بچے اسہائے بچے جن کا جن کے گھر میں کھانا نہیں کھانے کا کو ملتا ہے یا کھانے کے لیے پریشانی ہوتی ہے کیونکہ ہمارے معاشرے میں ابھی بھی بہت ساری گھریں ایسی ہیں جہاں تینوں ٹائم کے چولہا جلانا بہت مشکل ہے ویسے بچوں ان کو علم حاصل کرنے کا شوق ہے لیکن ان کے ساتھ مجبوریاں بہت ہے مجھے سرکار کی یہ یوجنا بہت ہی اچھا لگ لگا اور مجھے جب سے یہ یوجنا آئی ہے مجھے بہت اچھا لگتا ہے اور میں جن لوگوں کو نہیں معلومات ہے میں ان کو معلومات دیتی ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو سرکاری اسکول میں پڑھائیں وہاں بہت اچھے اچھے علماء دین ابھی آ گئے ہیں اور پڑھاتے ہیں بہت اچھے اچھے طلوائے دین وہاں پہ ہیں وہ پڑھاتے ہیں اور بچوں کو علم کے ساتھ ساتھ تہذیب سکھاتے ہیں اور سب سے اچھی بات ہے ان کو کھانا مہیا کراتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے جو بہت سارے بیماریوں سے گئے ہیں بچوں پریشان ہوتے ہیں وہاں پہ نمونیا کا دوائی ملتا ہے وہاں پہ آپ کو البینڈا زول ملتا ہے جس سے آپ کے بچے کا اس سے بھی فائدہ ہوتا ہے مطلب سرکار وہاں پہ ٹوٹل اسکیم اور سارے اسکیم میں گارجین کو فائدہ بہت لوگوں کو لیکن وہاں صرف بچوں کے لیے ہے بچے کا علم کے ساتھ ساتھ اس کے کھان پان پہ ٹھنڈی کا موسم ہے تو بچے کو انڈا ملتا ہے بچے کو سارے فائدے ملتے ہیں مجھے وہ بہت اچھے لگتے ہیں میں ان سے بہت متاثر ہوں کہ سرکار کا جو یہ اسکیم ہے جو سن دو ہزار نو میں یہ مڈ ڈے میل کا نکلا ہے یہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے اس سے ہمارے بہت سارے بچوں کا فائدہ ہو رہا ہے پرھائی کے ساتھ ساتھ بچے ایسے بچے غریب کو کھانا بھی مل رہا ہے مجھے خوشی ہوتی ہے سرکار کے اس اسکیم